जय झूलेलाल मां देवांशी मोटवानी आहियां मूंखे छा मुंहिंजे हिसाब सां खेल खेॾणु सुठो थींदो आहे दिमाग़ ऐं शरीर जे लाइ दिमाग़ फ्रैश थींदो आहे सभिनी खे खेॾण बि खपे खेल इहो स्ट्रैस दूरि कंदो आहे अॼुकल्ह जा ॿार खे जो प्रॉब्लम्स थींदी आहे हार्ट अटैक जी प्रॉब्लम्स शुगर जी प्रॉब्लम हेॾी कम उमिरि में इहा बि ठीक थींदी आहे एक्सराइज़ थींदी आहे सुठी हाणे मां बि खेॾंदी आहियां बैडमिंटन क्रिकेट मूंखे बि ॾाढो सुठो लॻंदो आहे मूंखे स्ट्रैस जी बीमारी हुई मोटापा बि बैलेंस बैलेंस थी वेंदो आहे सभिनी खे खेॾणु त खेॾणु खपे हा बि एक्सरसाइज़ ई थींदी आहे इंडोर गेम्स बि सुठी थींदी आ हाणे बि दिमाग जे लाइ इहो फैमिली टाइम बि सुठो हूंदो आहे हिन सां इं इंडोर गेम में चैस आहे लूडो आहे ऊनो कैरम इहे बि इहे बि थींदो हिन सां फैमिली टाइम बि वधंदो आहे दिमाग़ बि सुठो थींदो आहे कंहिं बि चीज में दिमाग़ न हलंदो आहे त गेम्स खेॾण सां माइंड फ्रैश थी वेंदो आहे केबीसी केबीसी केबीसी ॾिसणु ॾिसण जो ॾिसण खां पोइ दिमाग़ बि हलंदो आहे ॾाढो